मेरा जेह्का फेवरेट फूड जेह्का ऐ ओह् ऐ मम्मी दे हत्थें दे आलू दे परोंठे आहा केह् सुआद होंदा मम्मीं दे हत्थें दा आलू आह्ली परोंठी खाइयै आलू आह्ली परोंठी ते कन्नै देही खाइयै आहा बड़ा मजा औंदा ते कन्नै चार थ्होई जा ते फ्ही ते नजारे गै नजारे न ते मेरी मम्मीं जेह्की ऐ आलू दे परोंठे पैह्लें आलू गी बोआइल करदियां न कुक्करै च उसी चार पंज सीटियां लोआइयै उ'दे बाद उसी कोड़दियां न ओह्दे छिलके पीस दियां मिंधदियां न मिंधियै ओह्दे च लून बसा लून पाइयै ते होर मर्चां पाइयै ते आलूए फुलके दे पेड़े बनाइयै उ'दे दो गोल गोल पेड़े बनाइयै ते उं'दे बिच सटफिंग भरियै ते मेरी मम्मीं बड़ी शैल बनांदियां ते मिगी खाने गी बी बड़ा मजा औंदा ऐ ते में प्रैफर करनी आं जैदा घरै दा खाना की के मिगी घरै दे खाने च इक सुआद होंदा मम्मीं दे हत्थें दा सुआद होंदा शुद्धता होंदी पूरा प्योर खाना होंदा कोई औदे च बाह्रे दे जेह्के रंग रुंग जेह्के बाह्रे दे ओह् ऐड नेईं होंदे ते अ'ऊं ते मिगी जैदा मिकी बाह्रे दे जेह्के रंग रुंग बाह्रे दे जेह्के ओह् ऐड नेईं होंदे ते अ'ऊं मिगी जैदा घरै दा खाना गै अ'ऊं घरै दा खाना गै जैदा प्रैफर करनी आं क्योंकि मिगी घरै दा खाना गै शैल लगदा नां कि अपने अपने बंदे दी जेह्की चाइसां न अपनी अपनी मर्जी ऐ कुसै गी बाह्रै दा खाना पसंद ऐ कुसै गी पीजा बर्गर चाइनीज ऐ चीजां खाना पसंद न ते कुसै कुसै गी घरै दा खाना पसंद ऐ कुसे गी किश खाना पसंद ऐ ते कुसै गी किश मिगी ते जेह्का ऐ मिगी घरै दा खाना गै पसंद ऐ की जे ओह्दे च कोई बनाबटी रंग रुंग कोई ओह् निं पेदा होंदा सिंपल खाना होंदा अपने घरै दा इस गल्ला मिगी घरै दा खाना जैदा पसंद ऐ